हैलो हां जी हां जी हां जी हांजी बोलिए हां जी आहो अच्छा अच्छा अच्छा हां जी हां जी हां जी हां जी तुसी योग वोगा करा करो थोह्ड़ा ध्यान ला करो थोह्ड़े हां एह्दे उप्पर ध्यान देओ उत्थें साइड ध्यान निं रक्खा करो तुस एह् जेहियां गल्लां निं सोचनियां कुछ ऐसा वैसा कुछ सोचना निं ना ओह्दे बारे च घर कम्म शम्म करना बिज़ी होना ते कताबां पढ़नियां स्टार्ट होई जानियां इयां इयां ध्यान देआ करो भुलाना तुस इ'यां करो साइड राइडर होऐ करो तुस ते ध्यान निं देना ब्लाग श्लाग फोटो सब किश डिलीट रक्खी ओड़ो नेईं दिक्खा करो फोन घट्ट चला करो इन्ना नेईं देना ध्यान श्यान अग्गें पिच्छें गल्लां करनियां सारें कन्नै ठीक ऐ ते फिर तुस आई जाएओ कल ऐप्वाईंटमेंट लेई लैएओ तुसें कल आस्तै समझागे उत्थें ठीक ऐ ठीक ऐ कल तुस आई जाएओ दस बजे धोड़ी आई जाएओ इत्थें चलो ठीक ऐ